جے پور کا سفر ایسا تھا جب میں اپنے دوست کے ساتھ گئی تھی ہم نے راستے میں بہت مزے کرے بس کے اندر ہم نے خوب گانے سنے خوب ہلا گلا کرتے ہوئے ہم لوگ جے پور پہنچے پھر وہاں جا کر ہم نے بہت ساری جگہیں ساتھ میں دیکھیں عامر کا قلعہ ہوا محل جل محل ہم وہاں سب جگہوں پہ گھومے ہم نے وہاں پہ آئس کریم کھائی اور وہاں طرح طرح کے ہم نے چیزیں خریدیں کپڑے وغیرہ ہم نے وہاں خریدے اور خوب مزے کیے وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں بہت اچھی لگیں اور میں نے اور اب میرے دوست نے ساتھ میں بہت مزے کرے کیونکہ وہاں کی جگہ اتنی خوبصورت تھی پھر ہم نے سفر میں گانے سنے اور خوب انجوائے کرا